हमरा लिए गौरवशाली उपलब्धि ई छी कि हम शिक्षा प्राप्त कए रहल छी हम पढ़ि रहल छी हम पहिला चेतमणि मध्यविद्यालयसँ पहिलासँ लए कऽ अठमा तक पढ़लहुँ तकर बाद प्लस टु हाई इसकुल एलहुँ तकर बाद दसमा मैट्रिक कयलहुँ तकर बाद इण्टर बी ए ई सब सुपौल सुपौलसँ पास कयलहुँ तकर बाद हम अभी बी एड कए रहल छी जेकि हम पटनासँ पढ़ि रहल छी हम चाहै छी बी एड बढ़िआँसँ पास कए ली तकर बाद हम आओर एग्जाम सी टे इ ट सब दए कऽ हम टीचर बनि जाइ हमरा नौकरी भए जाए आओर हम इसकुल सबमे जा कऽ शिक्षा प्रदान करी बच्चा सबके बढ़िआँसँ पढ़ाबी उच्च शिक्षा दी सब बच्चाके बढ़िआँसँ पढ़ा कऽ शिक्षा प्रदान करी हमरा लेल इएह गौरवशाली उपलब्धि छै कि अभी हम बी एड कए रहल छी हम टीचर बनै लए चाहै छी हम पूरा मेहनत कए रहल छी जे हम पढ़िके टीचर टीचर बनि जाइ आओर बच्चा सभके पढ़ा सकी इसकुलमे हम जाकऽ शिक्षा प्रदान कए सकी हमरा लिए इएह गौरवशाली बात छै